शाळा हो प्रत्येकाल्या जिणेंतलो एक खोशयेचो असो खीण आणी हो खीण प्रत्येकाच्या जिणेंत वेगवेगळ्या प्रकारान येता शाळे भितर म्हजो आवडिचो विशय आशिल्लो भारतीय भासो जातून मराठी हिंदी आनी कोंकणीचो हें आशिल्लें तिनय भासो आशिल्ल्यो म्हाका आवडपा फाटलीं कारण म्हळ्यार त्या पाठ्यपुस्तकांतले पाठ तांतल्यो कविता तातूंतले सादें सोपें अशें व्याकरण आमकां आमच्या विचारांक चालना दिवपी अशें रचना विभाग आनी हाका लागून म्हाका भासो ज्यो आसा त्यो खूब आवडटाल्यो आमचे टिचर्स त्या वेळा वयले शिकयतना बरें हावभाव करताले नाटका नाटकांचो जर एक पाठ आसत नाटकुलें जर आसत जाल्यार तें मुखार विद्द्यार्थी ताका आपोवन ते शिकयताले आनीक ते सगळे हावभाव करतना जावं तशे तरेन ते उच्चारण करतना एक खंय तरी नकळत आमी त्या भुमिके भितर वतालीं आनीक तो पाठ सामको आमकां सोंपो जावन वतालो प्रत्येक कवितेक चाल लायतना कांय फावट टिचर्सांक लावपाक जमलें ना आनी जर हांवे चुकून लायलें जाल्यार टिचर मुखार आपोवन ती म्हाका सगल्या वर्गाक चालीन शिकोवपाक सांगताली आनी त्यो वेळाचेर मनाक खूब उमेद भोगताली अशे तरेचे तें शाळेतले दीस आशिल्ले ज्या वेळाचेर हें भाशेचें सगळे शिक्षक आमकां बरे तरेन सांपडिल्ले कारणान खंयतरी भाशेचो शिक्षक जावपाची आवड म्हज्या मना भितर सतत तयार जाली आनी ताकाच लागून फुडारा खातीर हांवेन भास घेवून आयजूय बी एक भाशेचें शिक्षक म्हणुन हांव म्हज्या कार्यांत कार्यरत आसा त्या वेळाचेर गणित हो विशय म्हाका प्रामुख्यान कठीण सो लागतालो तेजे फाटलें कारण म्हळ्यार तेन्नाचे कडक शिस्तिचे शिक्षक कांय फावट शिक्षका कडल्यानूच चूक जाताली आनी कांय फावट विद्यार्धी म्हण आमकां अंडरस्टेंड जावपाकूय बी तें चूक जाताली टिचर्साच्या धास्तीन आमी कांय विचारपाक कांय गजाली फाटीफुडें जाताली आनी ताका लागून एखादो विशय गणितांतलो एकादें सम जें आसा किंवां एखादें स्टेप्स जे आसा ती थंयच उरतालीं आनी ताका लागून त्या विशयांचे कठीण अशें जें यें आसा तें वाडट गेलें आनी ताका लागून घडये तो विशय कठीण म्हणपाची आज पाळी म्हज्या वाट्याक आयली शाळे वेळा वयलो तेन्नाचो एक खोशयेचो खीण म्हळ्यार म्हाका याद जाता गाणें म्हाका खूब आवडटा म्हणपाक आनी सातवेक आसतना हांवेन गाण्याच्या सर्तींत भाग घेतिल्लो आनी जी सर्त आमचे शाळेनूच घडून हाडिल्ली सगळ्यांचीं नांवां जालीं म्हजें नांव आयलें हांवे म्हजें गाणें म्हणपाक सुरवात केली आणी म्हणटना नकळत म्हजी पीच जी आसा ती खूब हाय लागली आनी गाणें म्हणटा म्हणटा हांव किंचाळपाक लागलें आनी नकळत म्हजे दोळ्यांतल्यान दुकां येवपाक लागलीं आनी हांव थंयच थांबलें सगळीं भुरग्यांय बी हांसलीं पूण थंय एक पयस बसून म्हजी शिक्षिका म्हाका पळयताली ती मुखार आयली थोडोसो टायम म्हाका तिणें घेवपाक लायलो ताजे मजगती दुसरे भुरग्यांनी आपली गाणीं म्हणलीं आनी म्हाका परत म्हणपाची संद दिली खंयच्याय सर्तींत परत तुका एटेम करपाची कोणूच तुमकां संद दिना पूण त्या टिचरीन म्हजो व्हीक पाॅयंट तिका कळ्ळो किंवां म्हजी फेलियर्स तिका कळून तिणें म्हाका परत म्हणपाची संद दिली आनी हांवेन परतून तेंच गाणें खूब सुंदर तरेन म्हळें आनी म्हाका पयलें इनाम फावो जालें तेका लागून म्हजे जिणेंतलो वो खोशयेचो खीण हांव आयज मेरेन विसरूंक शकना